गीताके मान्य हमर बहुत बड़का हमरा शरीरमे यऽ गीताके किताबमे हम बहुत अभिरुचि राखैत छी आ ई पढ़नेसँ मानब के कतऽ किनार छै ओहि किनारके विषयमे हम बहुत जानकार आगाँ तक बढ़ै छी जे मानव एहि शरीर लऽ कऽ जे एहि धरा धाम पर आएल हँ ओकर कतऽ ठिकाना छै एहि ठिकानाके बारेमे हम हरदम गुनगुनैत रहै छी आ मनन करैत रहै छी